हलो ओला सर्विस टॅक्सी म्हाका फाल्यां एक विमानतळाचेर वचपाक तुमी टॅक्सी जाय म्हका दोनांक टायमिंग आसा तेन्ना तर तुमी टॅक्सी म्हाका कितलें बेगीन धाडटलें टायमचेर धाडाय हय मागीर फ्लेट सारको टायमान पावपा जाय